ہاں مجھے لگتا ہے کہ دوسرے سیاروں میں کافی بیرونی زندگی ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں پر بھوک مری پڑ رہی ہے جیسے کہ ہم ترکش کو ہی دیکھ لیں وہاں پر کچھ ہی دنوں پہلے بہت تگڑا بھوکمپ آیا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ بیرونی پھیل گئی تھی اور وہاں کے لوگ بہت زیادہ سڑکوں پر آ گیے تھے اور انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ ان کے گھر سارے اجڑ گیے تھے جس کی وجہ سے انہیں رہن سہن میں بہت زیادہ پریشانیاں ہوئی تھی اور وہاں کی دلچسپ چیز یہ ہے کہ وہاں پر مسلم کنٹری ہے پوری اور وہاں پر اسلام کے خلاف کوئی نہیں جاتا سبھی وہاں اسلام کے پابند ہیں اور سبھی لوگوں کو نماز پڑھنے کی ہدایت دی جاتی ہے اور سبھی بوڑھے بچے سبھی ایک دوسرے کو بہت ادب سے بولتے ہیں